स्थानीय कला ऐं शिल्प कला खे समर्थन ॾियण में सरकारनि विभिन्न पहलुनि खे शामिलु कयो अथनि जीअं त ऋण योजना मुद्रा योजना हिन योजना जे अंतर्गत नंढे ऐं मध्यम आकार जे उदमनि खे वित्य साहयता यानी की नंढे ऐं ग़रीबु परिवारनि खे पैसनि जी सहायता ॾिनी वेंदी स्टेट अप इंडिया योजना हिन योजना में औरतुनि मायुनि खे जो अनुसुचि जाति जे जाति जी आहिनि हुन खे वित्य याने पैसनि जी सहाय्ता ॾिनी वञे सब्सिडी क्रेडिट लिक्स कैपिटल सब्सिडी स्कीम सी एल सी एस एस हिन योजना जे तहत नंढे उद्दोग याने नंढे कमु करण वारे माण्हुनि खे प्रदोगिक उन्यनि जे लाइ सब्सिडी ॾी ॾेई वेंदी प्रधान मंत्री रोज़गारु सर्जन कार्यक्रम ई एम ई जी पी इहो योजना रोज़गारु सर्जन जे लाइ सब्सिडी प्रदान कंदी अनुदान राष्ट्रीय हस्त शिल्प विकास कार्यक्रम ऐन डी एन एच डी पी हिन कार्यक्रम जे अंतर्गत हस्त शिल्प कला कलाकारनि खे घणेई तरीक़े सां अनुदान ॾिनो वेंदो आहे बुनकर सेवा केंद्र डब्ल्यू एस सी इहो केंद्र बुनकर खे प्रक्शिक्षण ऐं वित्य सहायता प्रदान कंदो आहे अधिक जानकारी लाइ हिन में अन्य तरह सां ॿुधायो वञे त हिन में ब्लू पोट्री फड़ पेंटिंग कुंदन और मीनाकारी पकी वस्त्र निर्माण ब्लू पोट्री जो मतिलबु थींदो आहे त जंहिंमें योग्य कला प्रकार कान्हनि हू आहिनि ब्लू पोट्री राजस्थान जी विशेष मान्यता मञी वेंदी आहे त हिन खे अधिक प्रत्साहन कोन सर्मथन कोन ॾींदा आहिनि फड़ पेंटिंग हीअ बि पारम्परिकु कला खां आहे पर हिन खे एतिरो प्रोत्साहन कान ॾिनो वेंदो आहे कुंदन ऐं मीनाकारी हीअ आभुषण जे अंदरि थींदो आहे हिन जी पहचान ॾाढी आहे पर इन खे बि हेतिरो प्रोत्साहन कोन मिलंदो आहे पकी वस्त्र निर्माण पारम्परिकु वस्त्र निर्माण में हीउ विशेषज्ञता हासिलु कई अथसि कलाकारनि खे अधिक समर्थन बि हिननि ॾिनो वियो ॾिनो आहे हिन पहलुनि ऐं कला प्रकारनि जे माध्यम सां स्थानीय कला ऐं शिल्प कला खे अधिक पहचान ऐं समर्थन मिलियो आहे